मारुती सुजुकी होंडा सिटी स्कुटर मेस्ट्रो एकटिवा म्हालगाडी शेवाळें एक्सेस वेस्पा जुपीटर क्रेटा बी एम डब्ल्यू मर्सडीस जेगवार इटर्नो एम्बुलंस सायकल ट्रेन बोट बस विमान हॅलीकॉप्टर मोटरसायकल वेन

पानबुडी फेरीबोर्ट फाय विकेट ट्रॅक्टर बुल्डोजर ओमनी स्विफ्ट म्हालगाडी